म्हाका दिसता म्हाज्या भावान ताका हितून इंट्रस्ट आसा ताका फुडें वचून किदें करपाक जाय तो तेनी सबजेक्ट घेवन तेणी आपलें करियर करपाक जाय करियर करून तेणी स्वताचो स्वता आपूण स्वताक बिल्ड करपाक जावो आनी तेका तितून इंट्रस्ट आहा तितून तेनी वयपाचें फुडें वचून तेणी पेरंट्सांक सबाळचें आपलो करियर करून आपलें नांव वयर व्हरपाचें अशें म्हाका दिसता तेचो मेन म्हटल्यार इंट्रस्ट ज्या सबजेक्ट ना त्या सब्जेक्टानूच तेणी करपाक जावो जर इंट्रस्ट नासलो जाल्यार तो कितेंच करपाक शकना सो म्हाका दिसता तेणी आपल्या इंट्रस्टा प्रमाणें तिनी तो फिल्ड चूज करपाक जावो आनी फुडें वचून आपलें नांव व्हडलें करपाक जाय आनी आपल्या पेरट्सांक फुडें वचून सपोर्ट दिवपाक जावं अशें तरी म्हाका दिसता